हैलो मूंखे ऑर्डर करणो आहे अॼु मूंखे चाट खाइणी आहे मूंखे ॿुधायो की मूंखे गोल गप्पा सुठा किथे मिलंदा इहो ई न मोंखे इहो बि ॿुधायो गोल गप्पनि सां गॾु मूंखे ॿी कहिड़ी कहिड़ी वैराइटी मिलंदी ऐं इनसां गॾु मूंखे इहे बि ॿुधायो की ॿिया कहिड़ा घटि में घटि अहिड़ा अहिड़ियूं अठ कहिडीयूं जॻहियूं आहिनि जिते इते गोल गप्पा ऐं वग़ैरह वग़ैरह चाटियूं मूंखे सुठी तरह सां मिली सघंदियूं आहिनि